جی کون ہاں جی آپ کو کچھ چاہیے تھا کیا بتائیے کون سی چاہیے آپ کو ہمارے پاس ساری ہیں جی ہاں بتائیے آپ کو کتنی لینی ہیں بارہ سو روپیے کا ایک کلو ملے گا مارکیٹ میں ایسے ہی چل رہا ہے آپ دیکھیے تو باہر لے کے ایسے ہی ملتی ہیں مچھلیاں آج کل بہت مہنگی ہو رہی ہیں مچھلیاں نہ آپ کوئی اور سی لے لیجیے تھوڑی بہت کم کر دیں گے آپ بتائیے تو پہلے کتنا لیں گی ہاں تو آپ اور بھی مچھلیاں دیکھ لیجیے آپ کو جو بھی پسند آئیں ہمارے پاس اور بھی ہیں پرونس تو ہمیں لگ رہا آپ کہ ریہو نہیں لے پائیں گی تو پرونس تو اور بھی مہنگی ہے وہ تو اٹھارہ سو روپیے کلو ہے ہاں وہ مہنگی آتی ہے نہ اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں آپ کو اس سے اچھا تو ریہ و لے لینی چاہیے چلیے آپ سترہ سو دے دیجیے گا نہیں اتنا کم نہیں ہوگا آپ جا کے دیکھیے تو باہر ایسے ہی ملتا ہے نہیں نہیں اس سے زیادہ کم نہیں کریں گے کریپس ہاں کریپس لے لیجیے آپ کریپس لے لیجیے وہ تو کیا کہتے ہیں آٹھ سو روپیے ہی کلو ہے وہ لے لیجیے لوگسٹر وہ ایک ہزار روپیے کلو ہے ایک ہزار روپیے کلو آپ کو کتنی چاہیے ہے آدھا کلو تو آپ لے لیجیے پھر پانچ سو کا ہو جائے گا دیکھ لیجیے آپ چیک کر لیجیے جو آپ کو سمجھ میں آئے ٹھیک ہے اوکے